हैलो हंजी कु'न मखीर बेचने आह्ले बोल्लै दे नेईं नेईं तुसें बेचना ऐ तां अ'ऊं दकानदार बोल्लै ना जरो हां हां ते औन लगे आएदे तुस बडलै भी उठी गे भी हट्टिया आए निं तुस चलो कोई निं तुस आएओ तुसें दस्सगा अ'ऊं जेह्ड़ा स्हेई स्हेई रेट होग मखीर होना चाहिदा बा प्योर होना चाहिदा महां ते इ'यां रौह्न्नें कुत्थै न तुस चलो कोई निं बडलै आएओ निं हट्टिया भी दिक्खी लैह्गे खरी बडलै आओ हट्टिया भी दिक्खी लैगे कोई दस्स बजे सारी ऐ

अच्छा चलो कोई नेईं आई जाएओ तुस बडलै ठीक ऐ हट्टियै ई ते बाकी इ'यां तुस रौह्न्नें कुत्थै क कनशाड़ी रौह्न्नें ऐ निं अबा मखीर है प्योर ऐ प्योर ऐ निं बा चलो दिक्खो असें असें असें कुसै ई बड्डे बड्डे बन्दे देना होंदा भी एह् शैल मीर मीर बन्दे न खंड शैल बिच खंड खुंड निं रलाई दी होऐ भी ऐमें आह्ला कम्म निं होई जा भी गल्त होई जंदा जां निं हां दिक्खोआं पैह्लें बंदे द'ऊं बेच्ची गे निं ते उं'दा मखीर शैल नेई हां ते भी बंदे दिक्खोआं जी असें पैसें अग्गें देना हुंदा असें बी चार पैसे निं बचन ते ओह्दा केह् फायदा फीड़बैक थुआढ़ी निं आई भी आई जाएओ बडलै खरी हट्टियै ई ओ के जी